بینکوں کے علاوہ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سے ہم قرض اٹھا سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن بینک سے قرض نہ ملنے کی صورت میں ہم دوسری طرف کا رخ کرتے ہیں چونکہ بینک سے قرض لینے پر ہم سے بہت ساری دستاویزات کا مطالبہ کیا جاتا ہے جیسے کہ انکم ٹیکس آئی ٹی آر یا پھر سیلری سلپ اور یا پھر ہے نا بہت زیادہ اماؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ تو یہ سب نہ ہونے کی صورت میں ہم بینک سے قرض لینے سے قاصر ہوتے ہیں تب ہم دوسری صورت اختیار کرتے ہیں کہ ہم ہمارے گاؤں گھر میں جو لوگ بڑے بڑے پیسہ والے ہوتے ہیں بزنس مین ہوتے ہیں بنیا ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامان سونا چاندی گہنا وغیرہ گروی رکھ کر کے لوگوں کو قرض دیا کرتے ہیں تو ان لوگوں سے ہم رابطہ کرتے ہیں بینک سے قرض نہ ملنے کی صورت میں چونکہ یہ لوگ بھی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ قرض دیتے ہیں اور اس سے جو ہے بیاج لیتے ہیں دو روپیہ تین روپیہ کر کے اور اسی بیاج والے رقم سے پھر وہ قرض لگاتے ہیں مطلب کہ قرض لگانا ان کا پیشہ ہوتا ہے تو پھر انہیں لوگوں سے جو لوگ بنیا برے برے بزنس مین یا پھر وہ جو سونے چاندی گہنا وغیرہ گروی رکھ کر کے قرض دیتے ہیں اس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور اس سے قرض لیتے ہیں